जय झूलेलाल मां सूरत शहर जी नागरिक ॻाल्हायां तव्हां खे ॿुधाये रही आहियां त असां सूरत शहर में ॾाढो ख़ुशि आहियूं हिते सूरत शहर में वॾा वॾा रस्ता वॾा वॾा फ्लैट वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ॾाढे सुठे नमूने ॾाढी तरक़ी में थी रही आहे अॼु खां ॾह साल पहिरियों मां आई हुअमि त हेतिरो तरक़ी कोनि हुई पर हाणे हिननि ॾहनि पंजनि सालनि में ॾाढो सुधा अची वियो आहे वॾी वॾियूं वॾी वॾियूं फैक्ट्रियूं वॾियूं वॾियूं मीलियूं वॾी वॾ हिन सरकारु हितां जे सरकारु ॾाढे सुठे नमूने हास्पिटलियूं ॾाढे सुठे नमूने ठाहियूं आहिनि बाग जंहिंमें असांजो दिलि ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहे असां ॾिसी करे सरकारु जो जो गदगदु थींदा आहियूं हिते वॾा मैट्रो जा मैट्रो ऐं में तरक़ी थी वई आहे वॾी हीरा गसण जूं वॾियूं वॾियूं शोरूम वॾा वॾा शोरूम वॾी वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं ॾाढी सुठे नमूने सरकार कयूं आहिनि सरकार असांखे सुविधा ॾिनी आहे असांखे घुमण फिरण जे लाइ बि सुठियूं बसियूं मैट्रो जूं कॾियूं अथव तंहिंमें बि असांखे न सरकार जो असांखे कोई वधीक पैसा ॾियणा पवंदा आहिनि पर असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॿियो हितां जे गांव जा रस्ता रस्ता गांव जा हिते जेके बि आसे पासे में नंढा गांव आहिनि उन्हनि में बि पाण ॾाढो सुधारु आंदो अथऊं असां ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं जीअं जीअं असां गांवनि में वेंदा आहियूं त हुते वॾा मंदर हिननि ते वॾियूं ॻाल्हियूं असां ॾाढी ॾिसी ॾिसी करे सरकार में ॾाढो खुश थिया आहियूं ऐं सूरत जी सरकारु असांखे हिननि पंजनि सालनि में ॾाढी तरक़ी ॾिनी अथऊं ऐं ॾाढी सुविधा ॾाढी सहुलियत ॾिनी अथऊं असां ॾिसी ॾाढो ख़ुश थींदा आहियूं असांखे सूरत में बढ़िया वणंदो आहे